औ हेलौ औ औ औ आलारि स्थिर औ उम औ औ औ ओरैनो माबायदि फ्रब्लेम मायनास नेगेटिभ ना पजिटिभ ओरैनोथ' एसे ल' फ्राइसनि दङ दुइ हाजारनि खमाव दाम गोसानि लायोबा नोङो आट न'यसो थांगोन औ आट नय हाजार औ आङो फुंनि साराइ दस था दस थाबा साराइ दस था ओमफ्राय मोनाबिलिनि आट था सिम बेलासिनि आट था सिम खुलि थायो आरो दस हाजार सिमाव गाज्रि जाबा रिटान मोनफिननाय आमफ्राय रिफाइरिं खालामनाय गासिबो जाजोबगोन आरो औ दे गोजोनबाय